دیکھیے بچے پیک فوڈ آئیٹمز کے عادی اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیوںکہ وہ دن میں ہر وقت جو ہے اس انہیں فوڈس آئیٹمز کو دیکھتے ہیں جب بھی ان کے پاس موبائل فون وغیرہ ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں تب تک ان کے فون پہ ایڈ پرچار وغیرہ آتے رہتے ہیں جن میں ایسے ہی فوڈ ائیٹمز کے ایڈس اکثر دکھائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جب بھی بچوں کو باہر لے جانا ہوتا ہے تو ہمارا بازار آج کل جو ہے آج کل کے جو بازار ہوتے ہیں وہ ہر طرح کی آئیٹم سے بھرے پڑے ہوتے ہیں جن میں خاص طور پر ایسے ہی فوڈ آئیٹمز ہوتے ہیں جو بچوں کی جو ہے صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں اور گھریلو چیزوں پر وہ اسی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں کیوںکہ اکثر ان کا دن جو ہے اکثر دن ان کا انہیں سب چیزوں کے بیچ میں گزرتا ہے جہاں نظر پڑتی ہے ان کی پیک فوڈ ہی دکھائی دیتے ہیں اور دوسری چیزوں دوسری کھانے کی چیزوں پر ان کا ذہن ان کے دماغ اور ان کی آنکھیں کبھی پڑتی ہی نہیں اس لیے ان کا جو ہے رجحان صرف ایک طرف ہوتے جا رہا ہے گھروں کے کھانوں پر وہ ان چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں